मैंने गुडवाइब्स का एक लेमन फ़ेशवॉश मंगाया था फ़्लिपकार्ट से जो कि एक सौ तिहत्तर रुपये का था तो उसमें लिखा हुआ था कि ये ऑयली स्किन के लिए है और ये ऑयली स्किन को इतना अफ़्फ़ैक्ट नहीं करेगा जब मैंने उसे यूज़ किया तो मैंने अपने चेहरे पे काफ़ी रैशिस वगैरह देखे जो मेरी स्किन ऑयली है लेकिन इसने मेरे ऊपर कुछ उल्टा ही रिऐक्शन दिया था जिसके बाद से मुझे वो प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा और मैंने कभी दोबारा नहीं मंगाया तो ये बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था मुझे की काफ़ी मेरे फ़ेस को हार्म भी पहुंचा आप आप देख लें किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है पर मुझे सूट नहीं किया तो मैंने दोबारा नहीं मंगाया बाकी आपकी चॉएसिस